हँ भइआ अहाँ जे छै से ओ पानिके ओ नलकावला दोकान करै छिए कि हँ तऽ हमरा किछु लेनाइ रहै पाइप लेनाइ रहै हँ पाइप लेनाइ रहै बाथरूमके आओर जे छै लैटरिन हँ हँ वहएसब लेबै तऽ अहाँके पासमे छै मिस्त्री अँ हम हम तऽ ठिके छै मिस्त्री छै ने अहाँके पासमे तऽ एना छै हम अपनो मिस्त्रीसे जे छै से बुझै विचारै छिए कतना ओ चार्ज लेतै हँ आओर समझै छिए तब अहूँकेँ बतेबै आओर अहूँ अपना मिस्त्रीके मतलब चार्ज सुनै देबै हँ ओ अच्छा काम करतै आओर जे मतलब लेतै एक दुइ सओ टका एन्ने ओन्ने तऽ ओकरासे करै लेबै जतना दुइ पइसा हेतै सुविधा ओहि मिस्त्रीकेँ हमहूँ राखि लेबै तऽ हमरा लेनाइ छै जेनाकि से बाथरूमके लेनाइ छै झरनावला पाइप टोँटी ईसब लेबै तकर बाद ओ लैटरिनमेके पाइप लेबै सीट सीट उट सब राखै छिए ने हँ तऽ अहाँके पासमे सारे समान मिलि जएतै ने हँ तऽ ठिके छै तऽ रेट उट कोना लगेबै आओर पाइपमे कोन कोन मॉडलके पाइप लेतै कोन पाइप लागतै हमरा तऽ पता नहि छै तऽ हमे जे छै से मिस्त्रीके लैके अहाँके दोकानपर अएबै हँ हँ हमरा हमरा यहाँ पता नहि छै मिस्त्रीके तऽ सब पता ने छै कोन साइज कतना नम्बरके लेनाइ छै तऽ ओ मिस्त्रीकेँ लैके जएबै ने तऽ अपनेसे ओ तऽ ओ तऽ दाम दौरी तऽ अभी नहिए ने हेतै समान देखैके बादे ने

हँ तऽ वएह ने मिस्त्री लैके जएबै दोकानपर आओर तकर बाद जेहन समान लेबै ओहि हिसाबसे अहाँ दाम लगेबै तऽ एखनी तऽ आब दाम बेदीके कोनो गप नहिए छै बिना समान देखने तऽ एकरा उठि गेलै ने से अहाँके पासमे समान छै पुछै जानकारी मिलि गेलै जे अहाँलग छै समान दोकानपर जएबै मिस्त्रीकेँ लैके अच्छा